हिकु कलाकृति खे पेंट करण में त टाइम जो कोई अंदाज़ो ई कोन्हे कॾहिं कॾहिं त पंद्रहं वीह मिन्टे में बि थी वेंदी आहे ऐं कॾहिं कॾहिं फीलिंग्स सां ऐं मतिलबु भावनाउनि सां गॾु वेही रहो त लॻाए लॻाए दिमाग़ लॻंदो रहंदो आहे ई बि करे सघूं था ई बि करे सघूं था ई बि करे सघूं था ऐं जें हिसाब सां कॾहिं कॾहिं प्रगति जो मौसम हूंदो आहे उन हिसाब सां प्रगति जी छटा ॾिसी करे ॿियो मन कंदो रहंदो आहे की हीअ ठाहे वठो हीअ ठाहे वठो त घटि में घटि सीमा त घटि में घटि पंद्रहं वीह मिन्ट जी ऐं वधीक जी त कोई लिमिट ई कोन्हे केतिरो बि टाइम लॻी सघे थो कॾहिं कॾहिं त ॿ टे कलाक लॻंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं अठ ॾह कलाक बि लॻी सघनि ता त उन जे त कोई टाइम ख़बर ई कान पवंदी आहे कंदो वञे कम थींदो वेंदो आहे